हैल्लो सर में अर्श बोला करना हां जी सर हां जी सर गुड मार्निंग सर सर में आना ऐ हा स्कूल सर ऐकचुली में ना बमार होई दा अजकल्ल ते मम्मी बी जरो ठीक निं रौंह्दी ऐ ते आना फिर पता केह् गल्ल मीं ना इ'यां सिर पीड़ बड़ी होन लग्गी पेदी अजकल्ल बड़ी तेज होंदी ते इ'यां ना ऐनी जरी जंदी ते कन्नै मम्मी बी ऐनी ठीक रौंह्दे ते उप्परा दा सर सर कोई गल्ल निं में आना सर में कल डाक्टरै कोल जाना फ्ही परसों कोला दा आना में ठीक ऐ ठीक ऐ सर ठीक ऐ सर ओके ओके